हॅलो म्हाका मातशी कॅब बूक करपाची आशिल्ली म्हाजी सोयरीं आयल्लीं आसा तीं पणजे आसा पणजेच्यान तांकां काणकोण येवपाचें आसा पूण येतना मातशें पणजे टू मडगांव हायवे आनी मागीर मडगांवच्यान काणकोण असो रूट घेवचो पडटलो त्या खातीर तुमची किंमत कितें पयशे कितले पडटले तें मातशें म्हाका ह्या फोनार ह्या नंबरार सांगात हांव तुमकां तांचो कॉन्टेक्ट नंबर दिता